असांजे जूनागढ़ शहेर में हिक वॾी सिविल हॉस्पिटल आहे जेका उहा बि थोरो परे आहे जंहिं करे जेके वेझा वेझा गामणा आहिनि हुननि खे अचण में उहो हुतां हुननि खे वाहन मिलण में वधीक देरि लॻंदी आहे हिन करे हुननि खे इहो ॾुखियो लॻंदो आहे सिवील हॉस्पिटल में अचण लाइ हुननि खे जेतिरो टाइम लॻणु खपे हुन प्रमाणे हुते जे कॾहि मरीज़ खे उहा तकलीफ़ हुजे त उहो हुननि जे लाइ ॾाढो टाइम ॾुखियो निकिरंदो आहे हिन करे सरकारि खे इहा समुझणु खपे या सहूलियत ॾियणु खपे त हुननि वाहननि जी सुविधा वधाइणु खपे हिन खां सवाइ जे कॾहिं थी सघे त गामणनि में सिवील हॉस्पिटल जी सुविधा ॾियणु खपे जीअं ग़रीबु माण्हुनि खे इहा ॾुखियाई न रहे ऐं उन्हनि खे जल्दी मतलबु डॉक्टरनि जी सेवा मिली सघे सिवील हॉस्पिटल जल्दी पहुची सघनि हुननि जो जेको इहो नुक़सानु थी रहियो आहे मरीज़नि जो ऐं हिननि जे करे माना उहे भोॻे रहिया आहिनि त हिन लाइ सरकारि खे इहा वहाननि जी सुविधा अने गामणनि में इहा हॉस्पिटल में खोलण जी सुविधा ॾेई सघनि हुन तरफ़ ध्यानु ॾियण घुरिजे